हमरा ने गाममे होइ छै सरस्वती पूजा सरस्वती पूजा होइ छै एहिमे बहुत खरचा लागै छै बहुत किछु होइ छै मूर मुरति भाड़ा होइ छै डी जे भाड़ा होइ छै आओर सब बहुत जनाके समान लागै एहिमे आओर गाँवोसे बहुत जन कलशा बैठबै छथिन बहुत दिनसे बैठबै छथिन आओर सभ कहै छै फिर पण्डीजीके बोलैऔ फेर पण्डाल लगैऔ सबकिछु लगेने लगैऔ रेडी हो जाइ छै तब पूजाके रेडी फिर पूजाके समान भी लइऔ पूरा तब पण्डीजी पूजा करबाबै छै दुइ दिनके पूजा होइ छै आओर तीसरा दिन कलश विसर्जन हो जाइ छै आओर उसी दिन मुरति विसर्जन होइ छै आओर सभ तब फिर डी जे बन्हाइ छै डी जे पर सभ नाचै छै खूब नाचै हइ अबीर लगाबै छै बहुत किछु फेर शाम होइत होइत मुरति नदीमे जाके भसा दै छै आओर फेर सभ घर चलि आबै छै एनाहिते करिके बहुत सारा पूजा होइ छै दुरगा पूजा हो गेल नवरात्रि हो गेल शिवरात्रि आओर